जेना पृथ्वी छै पृथ्वीपर जेना एक कोनामे आकाश गङ्गा ओकरापर सभ ग्रह रहै छै बाद बाँकी एगो जगह मतलब कोनापर रहै छै अथी आकाश गङ्गा ओकर बाद जेतना दूरियो उतना छूटल जाइ छै तऽ ओ हमरा नहि पता रहै छै कि कहाँ कि आब ऊपर हो रहलै लेकिन हम्मे की करै छियै अनुमान एगो लगबै छियै कि हँ वहाँ ई चीज छै वहाँ ओ चीज छै ओकर बाद की होइ छै ग्रह हमरा मतलब ग्रह आठ गो छै जकरापर मङ्गल ग्रहपर हम्मे अर अनुमान लगेलियै हम्मे अर मतलब यहाँसे भेजल गेलै की जा कऽ देखहो कि मङ्गल ग्रहपर हमलोगके जीवन सम्भव छै कि नहि जेना अभी हम्मे अर पृथ्वी पृथ्वीपर रहि रहलियै जननी जन्मभूमिपर अभी हमरा अर नीचेमे सम्भव छै मतलब जी रहलियै हन कि से हमर जीवन यहाँ सम्भव छै उसी तरह मतलब हम्मेसभ सभ अथी होय कऽ किछु भेजल गेलै कि से हँ जाहो देखहो मङ्गल ग्रहपर सम् जीवन सम्भव छै कि नहि आ आठ गो ग्रह होइ छै कोन कोन बुध शुक्र ब्रिहस्पति सनि ओकर बाद नेपच्यून अरुण वरुण ईसभ आठों ग्रह होइ छै तऽ एक बीच कहल गेलै कि बुधपर जीवन सम्भव छै लेकिन जब अनुमान लगायल गेलै कि अनुमान लगायल गेलै तऽ वहाँपर जीवन सम सम्भव नहि रहय आओर इधर किछु दिन पहिले मङ्गल ग्रह म् मङ्गलपर भेजल गेलै कि जाय कऽ देखहो कि मङ्गल ग्रहपर जीवन सम्भव छै कि नहि आ ओकर बाद जब भेजल गेलै तऽ वहाँसँ मतलब खबर अयलै वहाँसँ जे आदमी गेलखिन ओ अयलखिन रहए तब कहलखिन कि से हँ मङ्गल ग्रहपर जीवन सम्भव छै लेकिन ब बहुत दिन पहिले हमरा सभकेँ पता रहय की से बुध ग्रहपर जीवन सम्भव छै लेकिन एहन किछु अथी नहि रहय मतलब अच्छासँ नहि हो पयलै की हँ बुध ग्रहपर लेकिन फिलहालमे अभी मङ्गल ग्रहपर जीवन सम्भव छै अच्छा हमे अर चाहि सकै छियै हमरा ने मतलब एक चॉइस छै कि हम्मे मङ्गल ग्रहपर जइयै अच्छासँ वहाँ देखियै हँ जीवन हमर सम्भव छै कि नहि अच्छासँ चॉइस छै कि हँ वहाँ जैतियै तनी वहाँके नजारा देखतियै की कहाँ होइ छै ओकर बाद वहाँ हमर जीवन सम्भव छै कि नहि छै अच्छासँ हम वहाँ रहि सकै छियै ईसभ हमरा बहुत ज्यादा ही शौक रहय कि तनी जाय कऽ देखतियै रहए आ लेकिन हमरा इतना लगै छै कि हम अपन लाइफमे जरूर एक बार तऽ जरूर जयबै हम अपन जीवनमे एक बार मङ्गल ग्रहपर जरूर जेबै बहुत ज्यादा ही हमरा छै कि से हम जाय कऽ देखतियै रहए आ जाय कऽ हम दे देखबै ओहन कि मङ्गल ग्रहपर जीवन सम्भव छै कि नहि अभी मतलब इधरे अनुमान लगायल गेलै कि से मतलब सम्भव छै तऽ जाय कऽ देख जाय कऽ बहुत आदमी गेलै ओकर बाद हमरो जाय कऽ मतलब छै ख्वाहिश जयबै लेकिन जाय कऽ एक बार देखबै